ہمارے یہاں پہلے کے زمانہ میں بہت کچھ نہیں تھا شروع شروع میں تو پہلے ہی مطلب ریڈیو چلتا تھا پھر اس کے بعد ٹی وی آیا ٹی وی کے بعد ایل سی ڈی ایل سی ڈی کے بعد پھر دھیرے دھیرے مطلب سب چیزیں آنے لگا کمپیوٹر اور آنے لگا اس کے بعد تو اب سب کو ہی پتا ہے کہ آج کل موبائل کا کتنا ہی زیادہ مطلب استعمال ہونے لگا ہے اس لیے پہلے کے زمانہ میں اتنا کچھ نہیں تھا آج کل تو مطلب بہت ہی زیادہ مطلب پہلے کے زمانوں سے بہت ہی آگے بڑھ چکا ہے پہلے کے زمانہ میں ہر چیز کی تکلیف تھی ہر چیز کی مطلب کٹھنائی تھی آج کل تو مطلب ہر چیز کا سویدھا ہونے لگا ہے پہلے تو آدمی مطلب سب پہلے کا زمانہ میں سب آدمی آر پیدل ہی جاتے تھے اور آج کل کے زمانے میں تو مطلب سب گاڑی سے جاتے موٹر سائیکل سے جاتے اور بھی مطلب بہت ہی ٹرین ورین ہیں اور بھی زیادہ س مطلب گاڑی گھوڑا ہے وہی سب سے زیادہ پہلے کے زمانہ میں سب بہت ہی کیلو میٹر تک دور پیدل ہی جاتے تھے اور بھی زیادہ مطلب پہلے کے زمانہ سے آج کل بہت ہی بدل گیا ہے پہلے کے زمانہ میں تو ہم لوگ مطلب بہت ہی کٹھنائی سب اٹھاتے تھے آج کل بہت ہی سویدھائیں ہو چکی ہے اور بھی زیادہ اور آگے ہی بڑھ رہا ہے مطلب کٹھنائی جتنا تھا سب دور ہونے لگا ہے اب مطلب بہت ہی چیز کی سویدھائیں ہو گئی ہے آج کل تو بہت ہی زیادہ مطلب اچھا ہو گیا ہر چیز بہت ٹائم ٹیبل